मेरे रसोई में बिजली के उपकरण हैं मिक्सर और फ़्रीज ओवान केटल गेस सिलिंडर है मिक्सर में हम मसाला कूटते हें जिपे पूरे पहले ज़माने में पहले मसाले को सिलबट्टे में कूटते थे तो हाथ ज हाथ हाथ जलन करने लगते थे लेकिन अब मिक्सी में हम मसाले कूटते हें मसाले ही नहीं है और भी जो खा जूस बनाते थे वो इन्हें चटनी वगैरह बनाते कुछ भी दाल वगैरह पीस सकते हैं हम और गेस सिलेंडर गेस गैस सिलिंडर से हम गेस भी जलाते हैं जिससे पहले ज़माने में चूल्हे जलाते थे उसमें लकड़ी कंडे जलाते थे तो वायु प्रदूषण होता है तो और फिर उससे वायु प्रदूषण नहीं होता है और इसी प्रकार हम वायु प्रदर्शन वायु को पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाते हैं और फ़्रिज में हाँ फ़्रिज में हम कुछ भी जमा सकते हैं और केटल जैसे हम कहीं आ बाहर आना जाना कुछ यात्रा कर रहे हों तो उसको साथ में ले जा सकते चाय बना सकते हो उसमें तो चाय बिजली के माध्यम से हम उसमें चाय बना सकते हैं